میں نے کچھ دن پہلے ایک فین خریدا تھا تو وہ بہت اچھا فین ہے وہ کوالٹی بہت اچھی ہے اور کمپنی بہت اچھی ہے اس کی اور بہت اچھا چلتا ہے وہ فین ہاں اس میں سب سے اچھی جو بات یہ ہے کہ اس کی اسپیڈ بہت اچھی ہے اور ہوا بہت اچھی لگتی ہے سب جگہ پہ ہوا لگتی ہے اور بہت اسموتھ فین چلتا ہے اور اور ایک اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ریموٹ کنٹرول بھی ہے ریموٹ سے اگر آپ لیٹے رہیں تو وہیں سے ریموٹ سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سوئچ سے ضروری نہیں کہ سوئچ سے چالو کریں دونوں ہے سوئچ بھی ہے اور ریموٹ بھی ہے اگر ریموٹ سے چالو کرنا چاہتے ہیں تو ریموٹ سے بھی چالو کر سکتے ہیں اور سوئچ سے چالو کرنا چاہیں تو سوئچ سے بھی چالو کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اس کے فین جو ہیں اس میں چار اس کے وہ ہیں پنکھ لگے ہوئے ہیں تو اسی حساب سے وہ بہت اچھی اس کی ہوا بھی اوروں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے اس کی ہوا زیادہ لگتی ہے یہ اس کی بہت اچھی کوالٹی ہے مجھے مجھے بہت اچھا لگا یہ فین سے بہت اچھا فین ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے اور ہوا بھی بہت اچھی ہے